मुझे ड्राइंग बनाना बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि हम छोटे चित्र बनाते हैं और छोटे चित्र में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जैसे कि छोटे चित्र होते हैं तो उनमें अच्छे से बनाते हैं बट अच्छे से बन नहीं पाता है कलर वगैरह करते हैं तो वह अच्छे से नहीं हो पाता है जैसे कि बड़ा चित्र होता है जैसे कि झंडा हो गया उसमें हमें टाइम भी नहीं लगता औ कलर भी कर लेते हैं अच्छे से और बन भी जाता है और जैसे यह साड़ी का किनारा हुआ यह ज़्यादा छोटा होता है उसमें बारीक बारीक सी होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और हम अच्छे से बना भी नहीं पाते हैं और जैसे कि बड़े चित्र होते हैं तो उसमें बनाने में भी टाइम भी नहीं लगता और अच्छी तरह से हम बना भी लेते हैं और यह होता है कि छोटे चित्र में यह होता है कि छोटे छोटे होते हैं तो उसमें बनाने में भी टाइम लगता है और उनमें कलर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए छोटे चित्र में में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बड़े चित्रों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हम क्या करते हैं छोटे चित्र बना बनाते धीरे धीरे हैं फ़िर भी वह अच्छे से नहीं बन पाते हैं इसलिए हमें बनाना सीखना तो बड़े चित्र में यह होता है कि बड़े चित्र होते हैं तो उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और उन्हें बनाने तक भी हम कोशिश करते हैं कि बन जाएँ बट वह नहीं बन पाता है तभी भी बनाने की हम इच्छा रखते हैं कि शायद बन भी जाए और ऐसा भी होता है कि बन भी जाता है तो हम कलर भी करना सीखते हैं उसमें छोटे चित्र में क्या होता है छोटे छोटे से चित्रों में बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और कलर भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए हमें इसलिए हमें वह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी बना भी नहीं बना भी लेते हैं और गलत भी हो जाता है ऐसा कि नहीं है कि हम बना भी न पाए और गलत भी न हो इसलिए हमें छोटे चीज़ों के चित्रों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है कि यह कहीं गलत न हो जाए और कलर ओलर भी न ज़्यादा फैले इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए हमें क्या होता है कि छोटी चित्र हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जैसे कि हम झंडा बनाते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उसमें कलर भी कर सकते हैं हम अच्छी तरह से और उसमें ज़्यादा भी टाइम भी नहीं लगता और बन भी अच्छा जाता है इसलिए हमें छोटे चित्रों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बड़े चित्रों में टाइम भी नहीं लगता है और कलर भी हो जाता है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं बनाने के लिए बट बन भी जाता है इसलिए हमें बड़े चित्र तो बहुत आसान होते हैं बनाने के लिए बट हम क्या करें बना तो सकते हैं हम बट ऐसा नहीं होता है कि छोटे यह चित्र इतना कठिन होता है कि हम कुछ चित्र नहीं बना सकते हैं मेहनत करते हैं फ़िर भी हम बना नहीं पाते हैं और कभी ऐसा भी हो मेहनत मेहनत करते करते ऐसा होता है कि हम बना भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है लेकिन धीरे धीरे से बन भी जाता है और क्या होता है कलर करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है कि यह देखना पड़ता है कि कहीं कलर फ़ैल तो नहीं रहा है और गलत भी न हो इसलिए हमें इन सारी चीजाओं चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं गड़बड़ न हो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि यह चित्र चित्र को अच्छी तरह से हम कलर करें न कि फैलें न वह इसलिए हमें टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है बनाने में इसलिए तो हमको बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है इसलिए हमें बहुत ही टाइम लेना चाहिए क्योंकि चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर कोई लोग न हों और अच्छी तरह से हिले डुले न और हम बनाने की अच्छी तरह से कोशिश करें और बहुत आता यह होता है बहुत लोग करते हैं तो फैला भी देते देते हैं बट हमें यह रहता है कि हमें इन सब चीजाओं चीज़ों को ध्यान में रखकर ही तब भी ड्राइंग बनानी चाहिए और क्या होता है बहुत लोग तो यह बोल देते हैं न कि बनाने में तो आसान रहता है बट बहुत ज़्यादा नहीं लोग बना पाते हैं बट हमें बनाना चाहिए सीखने से अच्छा है सीखो कि हम कैसे बना सकते हें और बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा ही सीखने पड़ती है साड़ी का किनारा हो गया जैसे कि इसमें बहुत टाइम लगता है हमें बनाने में और वह इस हमें बहुत ज़्यादा ही बनाना चाहिए क्योंकि छोटे चि झंडे हैं जैसे रंगोली है इनमें बहुत बड़े बड़े चीज़ों में मुझे टाइम नहीं लगता है वह जल्दी से ही बन जाते हैं और हम ड्राइंग भी कर सकते हैं अच्छे समय तक हम उसे कम्पलीट भी कर सकते हैं इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि छोटे चित्रों में कितना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है होता है ऐसा कि हम लोग छोटे चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बट बड़े चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता है इसलिए हमें यह देखना चाहिए कितना टाइम लग और बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी होना चाहिए इसीलिए बनाने से पहले हमें हर चीज़ देखनी चाहिए पेंसल है जैसे कि पेंसल रेजर कटर यह शोपनर सब साथ में रखना चाहिए इस्कूल लेकर हम बैठते हैं अच्छी ज जगह पर और उसे हम करने के लिए भी अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए न कि ग गंदा इसलिए होता है उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है न कि गंदा भी हो जाता है इसलिए हमें बहुत से अच्छी तरह से हमें उसे धि ध्यान में रखना चाहिए वह लोग क्या करते हैं किसी के कलर गंदे हो जाते हैं किसी की ड्राइंग भी गंदी हो जाती है इन सब चीज़ों के लिए कलर भी अच्छी चाहिए हर चीज़ अच्छी चाहिए अपने कभी ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है अच्छी सी चीज़ें हो अच्छा सा कलर हो हर चीज़ के ध्यान में रखे तभी ड्राइंग बनाइए आप वरना कि क्या होता है बहुत लोग क्या करते हैं रख तो लेते हैं मगर ओ बना नहीं पाते हैं और फ़िर क्या करते हैं गोंचा गांची हो जाती है उसमें यह होता है कि कलर भी गंदे हो जाते हैं आपकी ड्राइं ड्राइंग भी गंदी हो जाएगी और प्लस यह होता है कि हम बनाने की बहुत कोशिश करते हैं बट बना नहीं पाते हैं इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे ड्राइंग बनाई जाती है इसलिए पहले तो उसको ड्राइंग बढ़िया सी अपनी हाथ की पेंसल हो बढ़िया से शोपनर हो यह सब चीज़ें